हैलो निशू सलून आह्ले बोल्ला दे जै श्री राम ऐक्चुअली में अपोआइंटमेंट लखानी ही वैक्सिंग ते फेशिअल आस्तै ते थुआढ़े सलून च करांदे एह् वैक्सिंग ते फेशिअल अच्छा अच्छा तुस मिकी सनाई सकदे कि थुआढ़े सलून च कोह्का कोह्का फेशिअल होंदा ते इं'दा नेई इं'दी रेंज केह् केह् होग

अच्छा अच्छा ते वैक्सिंग दा वैक्सिंग कोह्की करांदे थुआढ़े अच्छा ते अगर लत्तें दी करानी होऐ ते ओह् किन ओह् केह् प्राइस होग ते कन्नै बाह्मां दी ते अंडर आर्म दी सारी सनाई ओड़ओ मिकी अच्छा अच्छा ते अगर वैक्सिंग ते फेशिअल किट्ठे करागे तां बीह् परसैंट दा अच्छा अच्छा ते ठीक ऐ तुस इक कम्म करो मेरी कल्लै आस्तै तुस अपोआइंटमेंट लिखी ओड़ो बारां बजे शा बाद गै आई सकदी में दिक्खो थुआढ़े स्लाट ओपन हैन चैक्क करी लैएओ पैह्लें कि थुआढ़े स्लाट हैन ओपन बारां बजे शा बाद दे बारां बजे शा बाद आहो आहो में इक गोल्डन फेशिअल कराना ते इक में वैक्सिंग लत्तें दी करानी ते कन्नै बाह्मां दी बी करानी अच्छा अच्छा चलो ठीक ऐ ठीक ऐ खरी फ्ही तां थुआढ़ा बड़ा बड़ा शुक्रिया जै श्री राम